जय झूलेलाल जय झूलेलाल असांखे पंज ॼणण जे लाइ रोटी जो ऑडर ॾियणो हुयो हा असांखे उनमें मिठो बि खपे ॿ सब्जियूं बि खपनि बिरयानी खपे ऐं ॿ तरह जूं रोटियूं खपनि त तव्हां ऑडर कीअं वठंदव अगरि हू तव्हांजो रेस्टोरंट में अची करे पाण वठण चाहिन खाइण चाहिन त किथे अचनि तव्हांजे होटल जो एड्रस वग़ैराह असांखे सेन्ड कंदा हा जी बिल्कुलु हा सुभाणे सुभाणे ॾींहं सुभाणे ॾींहं जो असांखे खपे

फ़्रैश वैराएटी हुजिणि खपे सुठीै ऐं स्वादु सुठो हुजे हा स्वादु सुठो लॻिणो खपे जीअं बार बार अचूं ह हिकु बार वणंदो त ॿिया बि ग्राहक मोकिलिंदासाव ठीकु आहे सुभाणे ॾींहं जे लाइ डन करे रखो असांजो ऑडर जय झूलेलाल